नमस्कार मेरा नांऽ प्रदीप शर्मा ऐ तो मैं एह् चाह्न्नां के मतलब जेह्की स्हाड़ी डोगरी लैंगुएज ऐ एह् बी इक मतलब इक आफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिदी क्योंकि स्हाड़ी एह् लोकल लैंग्वेज बड़ी सारियां इयां लैंग्वेज न जियां हिन्दी हिन्दी इंडिया इंडिया दी मतलब मेजर लैंग्वेज बनी इजिली सारे बंदे अंडरस्टैंड करी ते मतलब इजिली हर इक बंदा मतलब समझी लैंदा हिंदी मैक्सिमम हिन्दी बोली जन्दी तो इ'यां गै स्हाड़ी जेह्की डोगरी लैंग्वेज ऐ ते एह् बी एह्दी बढ़ी पैपुलेरिटी ऐ एह् बी इक सिंपल लैंग्वेज ऐ हर इक बंदे गी समझ आई जंदी तो मैं बी एह् चाहन्दा के मतलब जेह्की स्हाड़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ एह् बी स्हाड़ी आफिशियल लैंग्वेज बनी जा बननी चाहिदी ते मैं एह् मतलब इ'यै मैं रिक्वेस्ट करगा गौरमेंट अग्गें के मतलब जेह्की स्हाड़ी डोगरी लैंग्वेज ऐ ओह् बी इक मतलब ऐ इक आफिशियल लैंग्वेज बनना चाहिदी